क्या है मेरी जो सांस्कृतिक प्रथाओं का बीच में पूरी तरह से पालन नहीं करती थी यह बीच में लुप्त हो गई थी और हमारे संस्कृतिक हाँ जो है मेरे बच्चे जैसे हैं अब एक घर में पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान ध्यान देते हैं मेरे धार्मिक या पूजा पाठ या जो भी है हम लोग का तीज त्यौहार उस पे उसको मानते नहीं हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं ये हम लोग का जो संस्कार है वह लुप्त हो रहा था अब क्या है कि बच्चे अपने घर में पूजा थोड़ा सा हम लोगों को समय देके अपने बच्चों को पूजा पाठ या अपने सांस्कृतिक तीज त्योहारों को बच्चों को बच्चों में जोड़ना चाहिए बताना चाहिए कि हमारे सांस्कृतिक आगे तक चली रहे हमारा पूजा पाठ मेरा धर्म सब हमसे जुड़ा रहे और इस बात को बच्चे हमारे भी माने उसमें सम्मिलित हो हमारे बच्चे मैं तो यही कहूँगी कि सारी घर घर के माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा समय दे एक दो घंटा के लिए और बताऍं उनसे कहें कि हमारे बच्चे धर्म से भी जुड़े और इस सांस्कृतिक नियमों का पालन करें कुछ क्या होता है कुछ घरों में बच्चे अपने परिवार के संस्कारों को भूल जाते हैं जिससे क्या होता है कि अपने बाप पापा के दादा के सामने कोई जैसे चारपाई पर बैठना या कुर्सी पर बैठना है या बातों का उनके बातों से बातों का जवाब देना यह सब यह हमारे संस्कृति के विरुद्ध है तो हम यही कहेंगे कि हमारे बच्चे और चाहे कोई भी हमारे भारत के बच्चे घर घर के बच्चे थोड़ा अपने धर्म से जुड़े और हमारे संस्कृति का पालन करें हम तो यही कहेंगे कि जो ये टी वी या मोबाइल जो घर घर में चली है और हम लोग के भारत में जो हमारे पंडित जी लोग कथावाचक लोग ज़्यादा कथा के माध्यम से यह जो सलाह दे रहे हैं हमारे बच्चों को धर्म से जोड़ने के लिए अपने सांस्कृति प्रथाओं को चलाने के लिए क्योंकि आगे हमारी संस्कृति बची रहेगी हमारा ये धर्म जुड़ा रहेगा बचा रहेगा तभी हमारा भारत चलेगा और हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं और सबको अपने इस आवाज़ से बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों को यही संस्कृति का पालन और यह जो सब सिखाएँ कि नहीं हमारे बच्चे थोड़ा पूजा पाठ और हमारे संस्कृति का ध्यान देते हुए भी अपनी पढ़ाई करे आगे का हम तो यही सबसे रिक्वेस्ट करेंगे निवेदन करेंगे और हम लोग अपने बच्चों को यही सलाह देते हैं और धर्म से जोड़ने के लिए भी कहते हैं आप हमसे जुड़े भी हैं और सबको यही मैं अपनी सलाह देता हूँ थैंकयू